गाँवमे धार्मिक स्थान छै एन्ने मन्दिर छै मस्जिद छै हर जगह मन्दिर छै तऽ पूजा पाठ होइ छै नाच गान भी होइ छै शादी ब्याह होइ छै काली मन्दिर छै गाँवमे तऽ शादी ब्याह भी करै लए जाइ छै करबाबै छै जे सभ छै एहिमे जे नहि दूर जाइ छै तऽ गाँवमे छै तऽ सभी समाज मिलिके कराइ दै छै शादी गाँवमे मन्दिरमे जहाँ मन होइ छै जकरा जकरासँ करावल होइ छै जकरा सामर्थ्य नहि छै तऽ वहि रहि जाइ छै करा दै छै ओकरा बाद काली पूजा भी धूमधामसँ मनेलो जाइ छै खूब बड़का बड़का मेला झुलवा सभ चीज लागै छै बनाबै छै सभ खुशीसँ नाचै झुमै छै मन भी लागै छै नीक भी लागै छै एना भी होइ छै रविवारके भी मनेलो जाइ छै तऽ एहिनामे जे छै मन होइ छै करबाबै छै

गुरुद्वारामे भी महिने महिने सभ पूजा पाठ अपना मन शान्ति करै वास्ते करबाबै छै आओर पूर्णियाँमे भी मेला लगै छै धूमधामसँ मनेलो जाइ छै मस्जिदमे भी जहिनो ऐसनो अच्छा स्थान हमरा मन लागै छै सबसँ अच्छा काली पूजामे सभ चीज तरहसँ गुरुद्वारमे घुमैले जाइ छी घुमाबै छी सभ अपना फैमिलीके सभ कोइ जाइ छै एहिमे बहुत सारा सभ छै मन भी नीक नीक लागै छै हमराके जाइ छी सभ कोइ अपना परिवारके साथमे मनाबै लेल मेला घुमै छी मिलै छै ई फ्री सभमे मिलै छै खाइ छियै सभ कोइ साथमे मन हो जाइ छै बहुत एहनो सभ मस्जिद छै करैला करबाबै छै पूजा पाठ हमहुँ मन्दिर आबै छियै हमरो सनि भेलै कोइ सप्ताहमे एक दिन जाइ छियै मन्दिर कराबैले पूजा पाठ मनके शान्तिरे मन शान्तिसँ प्रार्थना गुरुसँ माँगै छी मन मन मन बुद्धिसँ मे प्रार्थना आदि तरह तरहके आओर भी बहुत बहुत स्थान होइते रहै छै पूजा पाठ नाच गान बहुत तरहसँ वगैरह वगैरह होइते रहै छै बहुत नीक पूर्णियाँमे बड़का एक मन्दिर छै जे पूजा पाठ खूब होइते रहै छै